मेरा अब तक का सबसे रोमांचक सफर बीकानेर का था बीकानेर का इसलिए था क्योंकि मैं वहाँ एक तो का अपने काम के सिलसिले मे गई थी और दूसरा वो मेरा पहला अपने क्षेत्र से बाहर जाने का मौका भी था और अवसर भी था वहाॅ चूंकि बीकानेर की तरफ का जो हिस्सा है वो बहुत रेगिस्तानी हिस्सा है तो वहाँ जाने के बाद एक तो मुझे बहुत ही एक नया अनुभव प्राप्त हुआ क्योंकि मैं इस तरह के वातावरण में कभी भी नहीं रही थी और साथ ही वहाँ के लोग वहाँ का पहनावा वहाँ का रहन सहन वहाँ का खान पान वहाँ का उठना बैठना आवागमन के साधन उन वहाँ की जलवायु सभी बहुत ज़्यादा अलग थी तो वहाँ जाना एक तरह के एक तरीके से अपने आप में एक रोमांचक अनुभव था दूसरा वहाँ पर फिर रहने के बाद की जो जीवन था दिनचर्या थी वो भी यहाँ से बिल्कुल अलग थी वहाँ का खाना पीना भी बहुत अलग था वह रोमांचक इसलिए बना क्योंकि वहाँ का जो काम जो मैंने किया वो ही अपने आप में बहुत रोमांचित कर देने वाला था मैंने एक मूवी के साथ काम किया मूवी बनाने वालों के साथ काम किया दूसरा वहाँ के जो बच्चे थे जो स्थानीय बच्चे थे वो इतने प्यारे थे वो हमारे इतने अच्छे दोस्त बन गए वहाँ वो रोज़ हमें वहाँ घुमाने लेकर लेकर जाते थे तो ये सारी जो चीज़े हुई ये सारी जो कार्यक्रम हुआ तो इस सभी से मेरी एक याद जुड़ गई और उस याद के साथ ये सफर भी बहुत रोमांचक बन गया